جی ہاں میں نے اپنی کمیونٹی سے باہر سفر کرتے ہوئے امتیازی سلوک یا تعصب کا سامنا کیا ہے جیسا کہ کوئی انسان اپنی کمیونٹی سے باہر جاتا ہے تو بہت ساری کمیونٹی کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس اور اس سے سلوک ہوتا ہے اور وہ سلوک امتیازی ہو یا تعصب اس بنا پر ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں تو بہت سارے کمیونٹی سے کمیونٹی یہ چینج تبدیل ہوتے رہتا ہے اور اس میں تبدیلی آتی ہے سو ہر انسان اس تعلق سے کمیونٹی سے باہر سفر کرتے ہوئے اس تعلق کا تعصب یا سلوک کا سامنا کرتا ہے